हमरा सभसँ बेसी रिकार्ड अछि मत दौड़ै छी दौड़ै ओते नहि छी लेकिन दौड़ै छी कमे दौड़ दौड़ पबै छी आओर ओकरा बाद इसकुलमे ट्यूशनपर पढ़ऽ पढ़ोमे तेज छी पढ़ऽ पढ़बो करै छी नम्बरो जादा लबै छी सभकिछुमे अभिये मेट्रिकके परीक्षा भेलै तऽ बढ़िआँ नम्बर लेल छनौहँ मेट्रिक फर्स्ट डिवीजन आयल छनौहँ एकर बाद एकर आगा सोचै छी बढ़िआँसँ पढ़ाइ करै छी जे आगा कनि बढ़िआँ नम्बर लैब ट्वेल्थमे बढ़िआँ नम्बर लैब फेर ओकर बाद फेर अथी करऽके छै बहुत अइ सभमे आगा जाकऽ अतेक तऽ नहि दौड़ पबै छी लेकिन दौड़ जाइ छी कनि मेहनत करब जे बढ़िआँ नम्बर लैब पढ़ऽमे ओकर बाद अथी करब कोशिश करै छी बहुत कोशिश करैके बढ़िआँ अइके बाद हमरा हासिल हमर लक्ष्य अइ जे मतलब हम यू पी एस सी के एक्जाम दऽ कऽ बढ़िआँ नम्बर लऽ कऽ आयब किएक कि मम्मी पपाके नाम रौशन करऽके अइ बहुत बड़का लक्ष्य अइ पूरा कऽ कऽ रहबै हाँ बहुत बड़का लक्ष्य अइ हम अहि सभमे बहुत मतलब अहि सभ लए पढ़ै छी बढ़िआँसँ पढ़ब